ٹیکنالوجی نے زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے جیسے اسمارٹ فون ہے انٹرنیٹ ہے اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہم جن چیزوں کو بڑی مشکل کے ساتھ حاصل کر سکتے تھے وہ چیزیں اب آسان ہو گئی ہیں جیسے ٹکٹ اگر لینا ہو یا کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ٹریول کرنے سے پہلے اگر ہوٹل بکنگ کرنی ہو تو اس میں سہولت ہوتی ہے اسی طرح بینکنگ ہے کہ پیسے کا ٹرانجیکشن جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح پیسے کی ادائیگی بھی آسان ہو گئی ہے یا ہم اگر آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں ہم خریداری کر سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی طرف سے ترقی ہوئی ہے اور ٹیکنالوجی نے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور بیشتر لوگ اس کے سہارے سے اپنے اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بنیادی سہولیات کو بہت آسان کر لیا ہے جیسے کسی کو کہیں سفر کرنا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ میں گھر بیٹھے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹکٹ کی خریداری کر لیتے ہیں ہوٹل بک کرنا ہو تو ہوٹل کی بکنگ کر لیتے ہیں اور سفر میں اگر پیسے کی ادائیگی کرنی ہو تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے سامان کی خریداری کرنی ہو تو سامان کی خریداری میں بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ٹیکنالوجی نے واقعی انسانی زندگی کو بدلا ہے اور انسانی زندگی نے اس کے ذریعے سے بڑی سہولت پائی ہے